हम लोग हर प्रकार के जानवरों को पालते हैं उसमें गाय भेड़ बकरी मुर्गियाँ आदि हर तरह के रहते हैं और अलग अलग ढंग से उसको रखा जाता है अलग अलग उसका तौर तरीका है जैसे गाय का स्थान अलग होता है भेड़ का अलग स्थान अलग होता है उसका बकरी का स्थान अलग होता है मुर्गियाँ को सेट बनाया जाता है उसके लिए और सेट में उसको रखा जाता है और सेट बनने के बाद उसमें बहुत प्रकार के उसमें रखरखाव का तरीका भी अलग अलग है इसी ढंग से उसको सबसे बेटर इनकम का स्रोत मुर्गी है बकरी भी है और गाय भी है भेड़ गाय का चारा अलग से लाना पड़ता है बकरी का अलग चारा का व्यवस्था करना पड़ता है और उसका रखरखाव अलग होता है जैसे मुर्गी है उसका रखरखाव अलग है उसका दाना लाने का तरीका भी अलग है डालने का तरीका अलग है उसको जमीन को खुदाई भी किया जाता है माने मुर्गी को रखने के लिए और दाना देने के बाद पानी डालना पड़ता है ये सब प्रक्रिया है और अलग अलग इसका ये है हम मुर्गी के विषय में कुछ जानते भी है लेकिन गाय के विषय में भी जानते हैं बकरी के विषय में भी जानते हैं इसी ढंग से काम करते हैं हम लोग इसका रखरखाव अलग अलग होता है इसी ढंग से होता है और चारा डालते हैं उसको और मुर्गी को जो है सो दाना डब्बे में रखा जाता है और डब्बे में रखने के बाद पानी में डब्बे में फिर दिया जाता है और जमीन को खोड़ा जाता है ख़ुरनी से खुरतें हैं हम लोग इसी ढंग से चलता है